जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि ओनसोलफोराव खारनाय बारनाय गेलेनाय जायो आरो बल गेलेनाय काबादि गेलेनाय आरो दै बोरि गेलेनाय बाथा गेलेनाय बायदिसिना रोखोमनि गेलेमुनाय गेलेनाय जायो बेबायदिनो गुबुन हारियावबो बेबायदिनो गेलेनाय जायो जेरै काबादि गेलेनाय आइ खारनाय बायदि गेलेनाय बल गेलेनाय दै दै सिङाव थाखुमालायनानै अन्थाइ नागिरनाय बायदिसिना रोखोमनि गेलेनाय जायो बेफोरनि अनगायैबो गेलेनानै जों बायदिसिना देहाफोरखौ राफोद मोननाय जायो बिदिनो देहाखौ राफोद लाखिनाय जायो देहाखौ राफोद लाखिनानै जों मोजां गोख्रों मोननाय जायो गेलेनायखौ नागारनाय खालामनो नाङा बेबायदिनो जों बयजोंबो गेलेनांगौ गुबुन गुबुन रायजोजोंबो एखम्बा एखम्बा गेलेनाय जायो बिदिनो बल गेलेनाय होन काबादि गेलेनाय होन गेलेनानै बिदिनो रां रुफाबो कामायनो हायो जों गेलेनानै मेल्ला रोखोमनि मेडेल होन ट्रफि होन मोननाय जायो जों मोजां मोजां गेलेनानै देरहासार जानो हाबानो बेफोरनि अनगायैबो जों गामिफोरावबो गेलेनानै रायजो राजाफोरा नायनो मोजां मोननो हायो आरो मोजां मोजाङै बाखनाय जायो बेफोरनि थाखायबो जों मिजिं थिनानै थायो आरो बेनि थाखायबो जों मोजां मोजां गेलेनाय जानांगौ